सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार की जो योजनाएँ आती हैं गाँव में तो पहले हर जगह जो सरकारी अधिकारी हैं वह ऊ ई कमीसन वगैरह के चलते या घूस ऊस के चलते मतलब कि जो जो उसके पात्र होते हैं पात्र को नहीं मिल पाता है उसमें अब चाहें वह किसी के दबाव में चाहें घूस लेकर के कमीसन लेकर के या जितना जैसे कि उनको पैसा आता है उतना खर्च भी नहीं करते हैं जैसे जैसे आवास की बातें होती है तो आवास में मतलब कि बहुत से गरीबों को मतलब कि हमारे ही गाँव में नहीं आवास मिल पाता है जो उसके पास नहीं है वो पता नहीं कैसे वो उनको आवास मिल जाता है उसी तरह से पहले नौ की भी व्यवस्था होती थी तो नौल मतलब कि बहुत सुंदर लगी हो लेकिन उसको प्रभावशाली लोग अपने हाता के अंदर के लिए हैं तो और जहाँ कि उसको मतलब कि साजिल हो जाना चाहिए तो अब प्रभावशाली लोग उसको हाता के अंदर अंदर कर लिए उसी तरह से मतलब कि आज भी जो सम्पन्न लोग हैं वो वह मतलब कि ई है कमजोर या गरीब लोगों को मतलब कि गाँव में दबाते भी हैं और थाना में तो ये हाल किया है कि जो जिनके साथ अन्याय हुआ है अगर वह जाए यफयार करने के लिए तो जो ई है ई दरोगा हैं या तो वो बिना मतलब कि पैसा लिए तो वो केस दर्ज ही नहीं करते हैं